जोंनि न' गोदान हाबनायाव गोथार खालामनांगौ जिउआव गोथार खालामाबानो न'खौ हाबनाय जाया नारिखल नांगौ थायनै ओरै दरखं ओरै दरखं दोननांगौ ओरै मोनसे ओरै मोनसे दरखंआव ओमफ्राय फिथा नांगौ बेखौ हास'नानै गोथार खालामाबानो जोंहा न'आव हाबनाय जाया फुजारि लानानै गोथार दै सानथि सारनांगौ न'खौ ओमफ्रायसो गोथार जायो नङाबा गोथार जाया बे गोदोनि बर'नि नेम गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायो बेयो ओंखायनो फुरुहिथ लानानै सावखाथारनांगौ आवाथि नोङो हाबाफ्रावबो बिदिनो फुरुहिथ लानानै मोजां रायख'नांगौ माबानांगौ बैराथि लानानै बैराथि जरा लानानै लायनांगौ गोथार खालामनांगौ जिउखौ माबा मोनसे नङाबा माबायो नालाय ओंखायनो गासिखौबो गोथार खालामजोबनांगौ फोथारजोबनांगौ बेयावबो नालेंखर नांगौ माबायावबो हाबायावबो गेट खाथियाव होयो थिंख्लि माबा माबि होनानै खुलुमनांगौ बेबादि नङाबानो गोथार जायाबा गासिबो बर'नि धोरोमनिजोब माबा जोंनि बे बाथौ धर्मनि

जिउनि थाखायनो मोनसे गोथार खालामनाय जायो हाबायावबो न' गोदान हाबनायावबो फुख्रिफ्राव नाफोर माबाहैबाबो गुरहैजेनबाबो माबाहैजेनबाबो बिदिनो दैफोरखौ खुलुमग्रोनानै माबाग्रोनांगौ गोथार खालामग्रोनांगौ जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय फोथारनाय मोनसे गोसोआव सानथि खालामनाय जायो गासिबो बे बर'नि नेम जाजोबबाय